रेडीमेड कपिड़ा जेके असां वठंदा आहियूं उहे ॾाढा ढिला हूंदा आहिनि मूंखे त घर जा सुबियलु कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि बाज़ार मां वरितल कपिड़ा ॾाढा फिट कराइणा पवंदा आहिनि ऐं उन जा कलर बि जल्दी फिटी वेंदा आहिनि ऐं उन में जेके मोती सिपियूं सभु लॻल हूंदा आहिनि उहे बि जल्दी निकिरी वेंदा आहिनि छो त उहे कचो ॾोरो विझंदा आहिनि ऐं असां घर में कपिड़ो वठी जीअं असांखे वेहण वणे अहिड़ो नमूनो सुबाए करे पाण सुबाए था ऐं बाज़ार जे कपिड़नि में गला बि ॾाढा वॾा हूंदा आहिनि उहे मूंखे कोन वणंदा आहिनि ऐं मां त पाण ई घर में सिलाई कंदी आहियां त मूंखे बाज़ार जा कपिड़ा कोन वणंदा आहिनि मूंखे घर जा सुबियलु कपिड़ा पाईंदी आहियां रेडीमेड कपिड़ा महांगा बि हूंदा आहिनि त घरु कपिड़ो वठी करे ऐं घरु सुबंंदी आहियां डिज़ाइन डिज़ाइन जा कपिड़ा ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे घर जा कपिड़ा वणंदा आहिनि रेडीमेड कपिड़ा मां कोन वठंदी आहियां शादी मुरादी ते रेडीमेड कपिड़ा क़िस्मती वठंदी आहियां बाक़ी घर जा कपिड़ा सुबियलु पाईंदी आहियां